हम लोग जो हैं घर के पीछे अपना हाता बनाए हैं उसमें हाते में थोड़े में टट्टर ओट्टर डाले हैं तिरपाल लगाए हुए हैं उसमें बतख है वो मुर्गी है मुर्गा है सब पाले हैं उसमें पालते हैं तब छोटे छोटे बच्चे उनके होते हैं तो उनकी बड़ी देख रेख करना पड़ता है देख रेख मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो चूहा भी उठा ले जाता है और छोटे से जीव जन्तु आ जाते उनको उठा ले जाते हैं उनको मार डालते हैं तो उनको बहुत देखभाल कोई बीमारी हो गई है बतख को तो उसको दवा भी देना पड़ता है उसके पानी में दवा घोल के दे देते हैं हम लोग वो पी लेती हैं पानी समझ के बाकी बतख तालाबों में पाई जाती हैं तालाब भी छोटा से है बगल में उसमें चली जाती हैं अपना नहा धो के पैर के आ जाती हैं अपना बतख बाकी सफाई बहुत ध्यान रखना पड़ता है मुर्गियों की और बतखों का सब पूरा छाँही रहती है और गर्मियों में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है गर्मियों में मर जाती हैं बतखें पानियों में ज़्यादा रहती हैं गर्मियों में वो गर्मियों में बहुत ध्यान रखना पड़ता है उसको बतख जो होती है बतख के छोटे छोटे बच्चे होते हैं एकदम वाइट सफेद बतख होती है बतख जैसे छोटे बच्चे होते फिर बतख बहुत आकार में धीरे धीरे वो बड़ी होती है बदल जाती है बड़ी हो जाती है अपने माँ के समान हो जाती हैं वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं फिर वो एक दूसरे को उसी में मिल जाती हैं एक दूसरे में चलती रहते हैं अपना बतख मुर्गियाँ अलग रहती हैं उसी में बतख अलग बैठती हैं मुर्गियाँ अलग बैठती हैं यही सब हैं मुर्गी अलग रहते हैं बतख अपना अलग एसी साइड में रहती हैं घर के पीछे थोड़ा सा बना हुआ है उसी में टहलती हैं सब टहलती खाती रहती हैं मौज करती हैं अपना